पोथी तऽ पढ़लहुँ बहुत शुरुआतसँ शुरूसँ पहिला दूसरा तेसरा मिडिल इसकुल लऽके हाइ इसकुल चाहय लेकिन अइमे सबसँ बढ़िआँ हमरा लागल मैथिली भाषाके मैथिली भाषा जे मिथिला जे मानि लिअऽ आबि जेना चुटकुला सब छै ईसब यऽ घँसल अठन्नी ईसब अइ लेल अपनेसँ हम से हमरा बड़ नीक लागइए ओसब भाषा हम हम चाहय छी कि अहिना हम आगा बढ़ल जाइ आओर से हमरा मोन लागय आओर हम अपने सबसँ इएह आग्रह करय छी अइ अइपर जे अपने सबके आगा आगा बढ़ेबाके लेल से प्रेरणा राखल गेल हइ ई हमरा बड्ड खुशी भऽ रहल हइ अइ लेल हमसब से मैथिली भाषाके मैथिलीके पढ़बाके लेल या सुनबाके लेल हमरा बड़ नीक लागइए जखन हम जाइ छी अहाँके मधुबनी जिला दरभंगा जिला आओर हम जे हुन ओइ ठाँके जे भाषा सुनय छी ने तऽ मोन गदगद भऽ जाइए गदगद भऽ जाइए हमरा सबके भाषा हमर टूटल फूटल भाषा अछि अइठामसँ किछु भाषामे फेँट फाँट यऽ लेकिन ओइ ठिनका भाषा सुनिके मोन प्रसन्न भऽ जाइए तैयो अहाँ हमरा ओ भाषा सुनिके मोन प्रसन्न रहइए हमेशा तैं लेल मैथिली भाषापर ध्यान दियौ आओर आगा बढ़ाबु एँ अइ लेल से अपनेके चाहय छियै हम हम सब जे चाहय पढ़लहुँ किताब सब ओइमे सब किछु देलकइ हइ हिन्दी छै आओर सिन्ड हिन्दी छै संस्कृत छै तकरबाद मैथिली भाषा छै तकरबाद अनेक अनेक भाषा सब छै जेना सङ्गी संस्कृत विद्यालय छै संस्कृत विद्यालयमे जेना हमसब सत्य नारायण कथा पढ़य छी एँ जे गरूड़ पुराण पढ़य छी आओर लिअ तऽ आओर रामायण पढ़य छी रामायण पढ़य छी ओइमे रामायणमे जे छै से लेल गेल यऽ सब सब टा ओइमे प्रसङ्ग सब छै अलग अलग खण्ड छै ईसब सुनिके हमरा तऽ मोन हमेशा तल्लीन रहइए हमेशा लीन रहइए कि हम सब ई भाषा पढ़ू पढ़बाक चाही आओर पढ़बाक चाही आओर पढ़य छी आओर आगाँके लिये सेहो सोचबाक चाही कि हमर समय अछि अइमे बीतय हमर हमर दिन अइमे समय बीत जाइ भगवानके दयासँ जाके रहय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी भावना पवित्र रहलासँ सबकिछु भेट जेतय मोक्ष भेटतय मुक्ति भेटतनि अइ दुआरे हमसब चाहय छी से भक्ति भावमे हमेशा डूबल रही